घूमने के लिए मेरी सबसे पसंदीदा जगह वीर नगर चिल्का झील है क्योंकि मैं वहाँ बचपन से घूमता हूँ और मुझे वहाँ अपने फैमिली के साथ में दादा दादी के साथ भी जाता था और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे छठ पूजा होता था होता है वहाँ का छठ पूजा देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता था और वहाँ पे मेरे दादा दादी की भी वहाँ सारी यादें हैं और वहाँ के देखने लायक भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि अच्छे बहुत अच्छा एक बड़ा सा तालाब है उस तालाब में उस तालाब में नाव चलती है बतख भी रहते हैं और उस पार्क बहुत बड़ा है पार्क में कई तरह के जानवर पत्थर के जानवर भी बनाए गए हैं जैसे की मोर सेर हाथी मगरमच्छ चीता भालू इत्यादि अनेक प्रकार के जानवर भी बना गए हैं वोई मेरी सबसे पसंदीदा जगह है